हॅलो डॉक्टर कशें हा डॉक्टर तुमी

हांव तुम तुमचो पेशंट पयर येल्लो पय म्हाजो बायक येवन येल्लो न्हू अव्या हां सो आमी आतां आतां परत परत मातशें येयलें तुमच्या क्लिनिका कडेन तुमी ना दिसता क्लिनिकान आयज ओके ओके ना बायक मातशें तें परत प्रोब्लेम जालो तें परत तेका थंडी सामकी भरल्या छातयेन आनी नाकातल्यान सामकें अशें व्हांवता सो तुमकां दाखोवपा लागोन येल्लो हांव

हां हां बरें बरें घालता डॉक्टर कितले कितले जावपाक लागलो डॉक्टर हां बरें ना मातशें न्हिदूच तेका पडलां ये दिसांनी सामकी एकदम गुरगुर्ता एकदम हय न्ही म्हणजे गुरगुर्ता न्हू तें म्हणजे स्वास घेवपाक बंद जाता मागीर तें न्हिदूच जायना तेजी हय किदें म्हणटा डॉक्टर आं पांय सॉक्स घालू ना आतां घालू नाशिल्लें आं बरें बरें डॉक्टर करता तशें हां बरें बरें आनी न्हांवपाक किदें करूं डॉक्टर तेंकां बेश्टे हां बरें बेश्टें गरम उदक कपडो घेवनाचो पुसू न्हू हां बरें डॉक्टर बरें डॉक्टर तुमी केन्ना येता डॉक्टर जर आतां परत तुमी केन्ना येतले कांय म्हणटा डॉक्टर परत हां बरें डॉक्टर आं बरें बरें हय ती छातयेन मात्शें भरल्या थंडी छातयेनूच हय तेंच न्हिदता पय तेन्ना अशें गुरगुर गुरगुर असो आवाज येत्रा गुरगुरता तें बरें डॉक्टर घालता सिरप घालता सिरप बी दीस तीन फाटीं घालपाचे बरें बरें बरें ना डॉक्टर लूज मोशन जायना लूज मोशन जायना ना ना ना ना जेवण मातशें पूण कमी जेयता तें जेवपाक बी पयना रूच ना तोंडाक अशीं हय हय डॉक्टर बरें बरें डॉक्टर थँक्यू थँक्यू वेरी मच थँक्यू वेरी मच डॉक्टर थँक्यू तुमकां त्रास केल्या हांयेन फोन करून बरें बरें थँक्यू डॉक्टर